असांजे क्षेत्र में कबूतर कांउ चकली पोपट मोर कोयल जहिड़ा केतिरा ई पंखी ॾिसण में ईंदा आहिनि उन्हनि मां मूंखे वणंदड़ पक्षी मोर ऐं कोयल आहिनि मोर ऐं मोर पै बरसाति जे टाइम में पंहिंजी पंख फैलाए करे नचंदो आहे ऐं ई पंहिंजी मधुर आवाज़ में टहियू टहियू कंदो आहे जंहिं जंहिंसां असांजो मनु ऐं वतावरण ॿई प्रभावित थींदा आहिनि ऐं कोयल बि पंहिंजी कोयल बि बरसाति जे टाइम ते ॿाहिरि निकिरी करे पंहिंजे मधुर आवाज़ में कुहू कुहू करे वातावरण खे सुठो कंदी आहे